हलो स्विगी अॼु मां राति जो तव्हांखे ऑडर ॾिनो उहो डिलीवरी खाधो मूंखे मिलियो उहो खाधो त बराबरि हुओ पर जेको डिलीवरी माण्हू खणी आयो उहो ॾाढो बतमीजी पियो करे ऐं मतलबु सही जवाबु न पियो ॾे ऐं ॾाढी तकड़ बि पियो करे त तव्हां हुनखे बिल्कुलु सम्झाईंदा ॿियों दफ़ो बतमीजी थी ऐं असांखे सेटिस्फ़ेक्शन बराबरि न मिलियो त असां तव्हांजी कंपनीअ खे वरी ॿियों दफ़ो ऑडर न ॾींदासीं